میرے پاس بہت سارا تصویر ہے اور سبھی تصویریں تصویروں کے پیچھے الگ الگ کہانیاں ہیں اس تصویر کو دیکھ کر وہاں کے کہانیاں ہمیں یاد آ جاتی ہے کہ میرے ساتھ کیا گزرا کیا نہیں گزرا کیا دیکھے نہیں دیکھے اسی طرح ایک فوٹو کے بارے میں ایک کہانی ہے کہ ہم لوگ ہم تھے اور تین چار دوست میرے ساتھ تھا ہم لوگ کا پلاننگ بنا کہ دہلی کے زو چلتے ہیں گھومنے کے لیے وہاں پہ جانے کے بعد ہم لوگ جو گئے جانے سے پہلے وہاں پہ کچھ روپے کا ٹکٹ وغیرہ دینا ہوتا تھا تو پھر ہم لوگ وہ انٹری فی جو دینے کا ہوتا ہے وہ دے کر پھر ہم لوگ انٹری کیے اندر گئے تو وہاں پہ شروع شروع بہت ہی اچھی وغیرہ ملا بہت ہی اچھا گارڈن تھا شروع میں تو ہم لوگ پہلے وہیں پہ فوٹو وغیرہ اصل میں ہم لوگ جو تھا وہ مین مقصد تھا دیکھوں مزے لوں اور اس کو یاد داشت کے لیے فوٹو بنا کے رکھوں تو وہاں پہ ہم لوگوں نے بہت سارا فوٹو لیے تھے ہم لوگ مل کے تو ہم لوگ پہلے وہاں پہ فوٹو وغیرہ کھچائے پھر آگے بڑھے جانے تھوڑے دور آگے جانے کے بعد پھر شیر میلا ہم لوگوں کو شیر دیکھنے کو ملا اس کو دیکھیے وہ بہت ہی خطرناک دیکھنے میں لگ رہا تھا ویسے بھی شیر تو جنگل کا راجا ہے دیکھنے میں تو خطرناک رہتا ہی ہے ہم لوگ کبھی دیکھے نہیں تھے سوچے دیکھ لیں گے تو دیکھ لیے تھے پھر ہم لوگ فوٹو بھی وہاں کھچائے پھر تھوڑے دور گئے تو پھر ہاتھی ملا وہ اپنی سونڈ میں جو ہے کچھ گاچھ وغیرہ تھا وہاں پہ اس کی ٹہنی وغیرہ توڑ کے لے رکھا تھا ایسے ایسے گھما رہا تھا بہت مست لگ رہا تھا دیکھنے میں ہم لوگ وہ اس کا ویڈیو بھی بنائے ہم لوگ بھی فوٹو کھچوائے پھر ڈسٹ بن وغیرہ جو تھا وہ وہ سب چیز کو بھی ایک جانور کی طرح کنورٹ کر کے بنا رکھا تھا بہت ہی پیارا لگ رہا تھا وہاں کا موسم وہاں کا جو ایریا تھا وہ بہت اچھا لگ رہا تھا گھومنے میں بھی اسی طرح پھر ہم لوگ بہت ہی خطرناک جگہ پہ رکھا ہوا تھا ایک ٹائیگر تھا اور ایک چیتا تھا وہ دونوں کو شیر وغیرہ کو چاروں بغل سے بس لوہا سے مطلب یہ کر رکھا تھا لیکن اس کو جو ہے پورا اوپر سے نیچے دائیں بائیں ہر ایک جگہ سے پورا جالی کی طرح کر رکھا تھا تاکہ کدھر سے بھی نہ نکلے بہت ہی زیادہ سیکورٹی میں رکھا ہوا تھا تو وہ چیتا اور ٹائیگر تھا تو یہ دونوں کو بھی دیکھے تو وہاں پہ ایک چیز کے کر رکھا تھا کہ آپ لوگ اس کے اندر ہاتھ نہ ڈالیں جو بھی چیز اس میں بہت سارا آدمی ہوتا ہے کہ پھل وغیرہ دیتے ہیں کھانے کے لیے کوئی چیز دیتے ہیں کھانے پینے کے لیے تو پھر وہاں پہ منع کر دیئے تھے کہ اندر کوئی ہاتھ نہیں دینا ہے نہیں تو اس کا اس کا رسک ہم لوگ نہیں لے سکتے ہیں اسی طرح بہت سارا واقعہ ہے تو ہم لوگ جو ہے وہاں پہ پہنچنے کے بعد فوٹو وغیرہ کھچائے تو الگ سے کھچائے تھے لیکن بہت زیادہ مزا آیا تھا وہاں پہ